ہماری پسندیدہ بائکیں تو دو تین ہیں کیونکہ پہلے ہماری جو پسندیدہ بائک تھی وہ تھی اپاچی تو اپاچی جب ہم چلاتے تھے تو وہ بہت زیادہ ہی آرام پہنچاتی تھی بٹ ابھی پرزینٹ ٹائم پہ جو ہماری پسندیدہ بائک ہیں وہ ہے بلیٹ اور ہمارے پاس بھی ہے ایک بلیٹ تو یہی سب سے زیادہ آرامدہ ہے جب بلیٹ چلانے جب بلیٹ چلاؤ تو بہت ہی زیادہ سکون ملتا ہے لمبی سفاری لمبی سواری کے لیے بھی بلیڈ بہت زیادہ آرامدہ ہے کیونکہ اس کی یہ اسپیڈ بھی اچھی ہوتی ہے اور اس میں کنٹرولنگ بھی اچھی ہوتی ہے اور آپ آسانی سے رفتار تیز رفتار گاڑی کو آسانی سے آپ دھیرے کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کے ٹی ایم لے لیں اور بھی جو اب تو بہت ساری ایسی بائکیں آ گئی ہیں اچھی سے اچھی کوئی کسی کا تلنا نہیں کر سکتا بٹ ہمارے نظر میں اور ہمارے مطابق تو ہمیں بلیٹ اچھی لگتی ہے کیونکہ ہمارے پاس ہے اور ہمیں اس کا تجربہ بھی ہے کیونکہ ہم نے اسے بہت چلایا ہے